जय झूलेलाल मानी ठाहिण में त मूंखे बिल्कुल बि तकलीफ़ न ईंदी आहे छो त मां रोटी ठाहिण में हुशियारु आहियां मूंखे रोटी ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे अगरि कंहिंजो दिलि जीतिणो आहे त रोटी सां ई थींदो ऐं काई बि नईं नईं वैरायटी ठाहींदी आहियां त मां सभिनि खां पहिरीं पंहिंजे ॿारनि खे खाराईंदी आहियां छो त मुंहिंजे ॿारनि खे नईं नईं वैरायटी ॾाढी वणंदी आहे ऐं ॾुखी हुजे कि सवली हुजे मूंखे रोटी ठाहिणु में ॾाढी आनंदु ईंदो आहे सभिनि खे वणे अहिड़ी रोटी ठाहींदी आहियां सवली रोटी ठाहियां त ॾिसो जे कोकी ठाहियां थी त कोकी बसर जी कोकी थिए थी अटे में लूणु मिर्चु बसरु विझी करे सावा धाणा सावा मिर्च जीरो विझी करे अटो ॻोहे करे ऐं उनखे पचाए करे फटाफट बसर जी कोकी ठही थी वञे ऐं ॾुखी शइ आहे त ख़ोराक ठहे थी या गाजर जो सीरो ठाहिजे थो त हिन में त केॾो टाइम थो लॻे त मूंखे गाजर जे सीरे में टाइम लॻंदो आहे पर गाजर जो सीरो ठहंदो आहे त एतिरो वणंदो आहे ॿारनि खे कि ॿार दिल सां खाईंदा आहिनि ख़ुशी ख़ुशी खाईंदा आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजे हथ जो ॾाढो गाजर जो सीरो ॾाढो वणंदो आहे उनखे भुॻणु गजरुनि खे छिलणु वरी भुॻणु वरी उनमें माओ विझणु खीर विझणु विझी करे खंडु विझी करे भुॻे काजू बदाम विझी करे ठाहींदी आहियां ॾाढो मस्तु लॻंदो आहे एटले मूंखे आसानु हुजे या मुश्किलु हुजे मूंखे रोटी ठाहिणु ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां जेको ठाहींदी आहियां न दिल सां ठाहींदी आहियां मूंखे रोटी ठाहिण में ऐं खाराइण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे